हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी कई कला और शिल्प साड़ियाँ हैं जिस पर ऐसे चित्र बनाए जाते हैं और कुछ लहंगे हैं जिस पर भी ऐसे चित्र बनाए जाते हैं और चावल की मूर्तियाँ गेहूं की मूर्तियाँ मिट्टी के दिए मटके सोरूम में लगता है और कुछ लोग इन सब चीज़ इन चीज़ों का बिज़नेस भी करते हैं और कुछ लोगों ने इन सब चीज़ों को बना कर अपना एक पैसा बना लिया है जो बिज़ बिज़नेस करते हैं और पैसे कमाते हैं और कुछ लोग ने सोरूम बना सो सोरूम बनाया जिस में ये पू चीज़ें बना बना कर सोपीस में रखते हैं